औ जों गामियाव जेरै दै जगायनायनि सुबिदाया दङ मानो होनबा जोंहा भारत सोरखारा जेनेबा जल जिबन मिसन होननाय मोनसे बिथांखि सोलिगासिनो दंमोन बे बिथांखिया जोंनि गामियावबो सोलिगासिनो दङ जेरै जल जिबन मिसननि दैखौ लोङोबा जोङो जेनेबा जोंनि देहाया साखोन सिखोन जायो जेनेबा जेरै एगजाम्पोल हिसाबै जोङो जेनेबा मोखांआव मोननाय दै आरो भिथोरनिफ्राय जा जल जिब'न मिसननि दैआ जेनेबा सेजौ बा नैजौ बा थामजौ फुट गोथौनिफ्राय बोखांनानै मोननाय दै दा जोंनि लोंनाय दैया जेनेबा जों दखलफोराव खुरोबा जेनेबा जोङो मा होगोन बिस फुट अथ'र' फुटफ्रावनो मोनो बा बोखाङो बेफोर दैफोरा जेनेबा साफ्राव जेनेबा गेसाव गोफोन खि हासुदै जेनेबा बायदिसिना जुनारफोर थैनाय बा सेवनायफोरनि रसफोरा अखाजों सुस्र'लांनानै बोहैनानै बे दैखौनो जोङो मोनलोंफिनो दा जोङो जल जिब'न मिसननि दै लोङोबा जेन'बा जों एगस' फुट गोथौ बा दुइस' फुट गोथौनि दैखौ मोनलोंनाय जायो जेनेबा फिल्टार जाहैयो आरो दा जोङो बे दैखौ मोननानै जोङो जेनेबा बेमार आजार फोरनिफ्राय माखासे रैखा मोननो हायो जेरै बेफोर दैफ्रा आइरन खम आरो जोंहा गोबां मा होनगोन सारभे खालामग्रा जे दैनि जा नायबिजिरगिरिफोर दा बिथांमोना बुंनाय बायदिबा जोंहा दैनिफ्रायनो गोबां बेमार सोमजियो जेरै केनसारबो जायो आइर'ननि थाखाय आरो टाइफयद बेफोरबायदि बेमारफ्रा सोमजिलाङो दा बेनिखायनो जोङो जल जिब'न मिसननि दैखौ लोंनाया गोनांथार आरो बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानांगौ आरो जेरैहाय आबाद हिसाबै जोंहा इरिगेसन मोनसे दङ जा जोङो बे इरिगेसन स्लुइस गेट सिस्टेम बे स्लुइस गेटखौ थेयोबानो जोङो दैखौ थिखोनानै जोंनि आबाद फोथाराव लाबोनानै जों सम मथे नांगौ जाब्लानो आबादाव सोनानै जोङो मोननै मसन गायनो हायो जेरै मेसेंआवबो जों दा बर धान गायो आरो दैज्लांआव ओरैजाय रनजिद गायगोन सनमासुरि गायगोन गोबां बायदि गोबां जायगायाव गोबां गोबां रोखोमनि माइ आबाद जोङो दै जगायनाय समाव जै दैनि सुबिदा जों गोबां आबाद मावनो हायो आरो जा गोरान खेथियावबो जोङो सुबिदा खाथिजोंनो जोङो स्लुइस गेटनिफ्राय लाबोनानै स्लुइसगेट होथेनानै जोङो दैखौ लाबोनानै बे दैखौनो जों थिखोनानै आबादाव होनो हायो जोंनो बयरिंबो गोनांथि गैलायलाया दासान्दि दा बेखिनिखौनो आङो बिनि सोमोन्दै बुंथिनाय जाबाय